बारिश बरसाति जे ॾींहंनि में चङी टाइप जूं बीमारियूं निकिरंदियूं आहिनि छोकी जिते किथे ॾिसो त गप कीचड़ लॻी पई हूंदी ऐं ऐं हुता अचवञ जो बि लॻो ई पियो हूंदो आहे छोकी ॿियों कुझु रास्तो ई न हूंदो आहे अचण वञण जे लाइ त उहो ई रास्तो हूंदो आहे उहो ई एनवायरमेंट सॼो वातावरण बि ख़राब थी वेंदो आहे उते ई असां ब्रीदिंग बि करूं था त ब्रीदिंग जे थ्रू असांजे अंदरु उहा ई हवा वञे थी ऐं पोइ वरी अलॻि अलॻि टाइप जी बीमारियूं बि लॻी थियूं वञनि कंहिंखे डेंगू थी वेंदो आहे त कंहिंखे फ्लू थी वेंदो आहे कंहिंखे कहिड़ी ॻाल्हि जी एलर्जी हूंदी आहे सर्दी पकड़जंदी आहे साइनस हूंदो आए त कंहिंखे मथे में सूरु पवंदो आहे कपड़ छिकण जे बांस सां त इहो सभु बीमारी सां बचण जे लाइ पहिरियों त असांखे मास्क पाइणो घुरिजे सैनिटाइस करणु खपे पंहिंजो पाण खे क्लीन स्वच्छ पवित्र रखणु खपे जीअं असांखे कहिड़ी बि प्रिवेंशन इस बेटर दैन क्योर त असांखे बीमारियूं लॻे ई न त पंहिंजो पहिरियों त स्टाट असांजे पहिरियों ई पंहिंजे घर सां ई करिजे हुनखे जेतिरो थी सघे किचन जी ख़ासि करे ॻाल्हि किचन जो सिंक हुनखे साफ़ सुथिरो रखिजे बासण बि हुजनि त बासण खे बि सुठे तरह सां धोई पोछी करे हुनमें रसोई खाइजे ऐं असांजी फुल कंपाउंड में पंहिंजे हर हिकु रूम में बि फिनोइल छिड़के लाइजोल छिड़िके करे सफ़ाई जेतिरो सफ़ाई बरतिंदासीं ओतिरी बीमारी न फेलजंदी ऐं असांजे कंपाउंड में आरे वरी जॾहिं रोड त था वञूं त रोड ते त न असां करे सघंदा आहियूं त जेतिरो थी सघे पंहिंजो पाण खे सैनिटाइस करिजे स्वच्छ रखजे ऐं बाक़ी हेल्दी फूड बि खाइजे हेल्दी फूड खाइण सां सुठियूं सुठियूं हेल्दी रसोई खाइण सां हुनसां कुझु ड्राईफ्रूट जूसिस फ्रूट्स सैलेड्स खाइजण त असांखे उहे बीमारियूं लॻण जा चांसिस न लॻंदियूं आहिनि छोकी ओतिरो असांजी इम्यूनिटी वधी वेंदी आहे इम्यूनिटी पावर वधी वेंदो आहे त इयहो असांखे सावधानी बरतनि तमामु ज़रूरी आहे